आं दाखालि दत'मा बाजारनिफ्राय गंसे दाइनिं थेबल बायनानै लाबोदोंमोन जिनिस आनो बारा मोजां नङा माबा दबला दबलिसो आथिंफ्राबो होरलां होथां बारा गोरा नङा दामा बो बुरजा लादों फानग्रा आनो बारा मेजां नङा मोन दां जानला मोनलासो